جی بھیا یہیں سائڈ میں روک لیجیے میری منزل آ گئی ہے اب آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ کو کرایہ کی رقم کیسے ادا کروں آپ آنلائن لیں گے جیسے گوگل پے یو پی آئی یا پھر پے ٹی ایم یا آپ کو کیش دے دوں جی بھیا آپ آنلائن لیں گے ٹھیک ہے آپ جو بھی استعمال کرتے ہیں گوگل پے یو پی آئی یا پھر پے ٹی ایم آپ مجھے اس کا بار کوڈ دے دیجیے جس سے کہ میں آپ کے کرایہ کی رقم ادا کر سکوں